हाँ हेलो हाँ हम बाहर से आए हैं यहाँ का खाना पीना के बारे में क्या मतलब किए हैं थोड़ी हमको जानकारी चाहिए हाँ हाँ हाँ जी हमको खाना भी है ठीक

जी

यहाँ पर यहाँ पर बाहर से खाना नहीं मिलता है क्या

अच्छा अच्छी बात है

हमको तो ज़्यादा चावल दाल ही पसन्द है हम यहाँ नहीं रात में हाँ रात में नहीं रात का जो खाना है वही चलेगा लेकिन दिन में हमको चावल दाल ही चाहिए हाँ चावल दाल के बाद जो होता है वही चावल दाल सब्जी पापड़

सुबह में कुछ भी खा लेंगे वह छोड़िए लेकिन लन्च में हमको वगैरह चाय वगैरह पी लेंगे चाय वगैरह खा लेंगे चाय बिस्किट हाँ सुबह में चाय बिस्किट खा लेंगे जी हाँ हाँ दो तीन सब्जी हरी सब्जी नहीं नहीं रात में रोटी सब्जी चाहिए फिश डीम भी हाँ रोटी सब्जी हाँ दिन में चावल दाल